हैलो भाइया तुस आर्य तूं बोल्ला दे ओ भाइया में सुनेआं तुंदे राजमां दा बड़ा नाम भद्रवाही राजमां में तुंदे राजमाहें दी बड़ी तारीफा सुनी दियां में सारे लोक इ'यां गल्लां करदे तुंदे राजमां में में आखेआ अस बी दिखनें आं लेइयै आं ते ताइयैं ते में फोन कीता ऐ तुसें ईतें में सनाना हा तुहें ई मेरे न बडंडे भ्राऽ दा ब्याह् ऐ मेरे घर ते मिगी मिगी बीह् किलो राजमां चाहिदे न बीह् किलो होई जान गे ते मिगी एह् तोह् मेरे घर न आं दो तिन दिन दो त्रैऽ दिन तक्कर धोड़ी पजाई ओड़ेआ मेरे घर आहो में वह्टसैप उप्पर करी उड़गा शेयर ठीक ऐ तां फेर चंगा ओह् बिल कन्नै भेजी उड़ेओ ठीक ऐ ठीक ऐ धन्यवाद जी